हा मुंहिंजा ग्राहक मुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ कंदा आहिनि मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं मुंहिंजी मूंखे साम्हूं तमामु तारीफ़ कंदा आहिनि त भई तव्हांजी जेका शइ ठहियलु आहे असांखे ॾाढी पसंदि आई माण्हू हिकु ॿिए खे ॾेखारींदा रहंदा आहिनि त असांजे पासे वारीअ या मुंहिंजी साहेड़ी मूंखे हीअ शइ गिफ्ट कई आहे त उन्हनि खे ॾाढो मतिलबु ॾेखारींदो मुंहिंजी तारीफ़ कंदे मूंखे ॾाढो मतिलबु सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजी तारीफ़ पिया कनि ऐं हिकु ॿिए खे वरी ॿुधाईंदा आहिनि त वरी ॿिए ॾींहुं ॿिया ग्राहक मूं वटि ईंदा आहिनि त भई हिकु ॾींहं जो कमु असांखे ॿ टे कलाकनि में ई तियारु थी करे मिलियो आहे मां हिन जे लाइ को चश्मो कोन लॻाईंदी आहियां इन लाइ बि माण्हू खे ॾाढो अचरजु लॻंदो आहे की हिन उमिरि में तव्हां चश्मे सां कीअं बचियलु आहियो मूंखे ॾाढो पंहिंजो ॿुधी करे ॾाढो ख़ुशी थींदी आहे त भई माण्हू मुंहिंजी तारीफ़ पिया कनि